ہم نے ہیمر كو جو خرید كر كے لایا بازار سے تو وہ میرے كافی استعمال میں آنے لگا جیسے كہ ہم بازار سے ہینگر لائے كہیں بھی سوراخ وغیرہ كرنے كی ضرورت پڑتی ہے تو فوراً اپنے پاس ہیمر جب ہوتا ہے تو ہم اس كو لے جا كر كے بس ایک كھٹكے میں اس كو لگا دیا كھٹكا آن كیا اور بس رکھ كر كے چالو كر دیا وہ سوراخ ہو جاتا ہے نہیں تو اس سے پہلے میں كافی دقتیں ہوتی تھیں اگر ہمیں كسی طرح سے ہینگر کا جیسے میں بولا تو ہینگر كو جب ہم ٹھوكتے تھے كیل سے تو كیل ہی ٹیڑھی ہو جاتی تھی ٹھونكنے ٹھاكنے كی وجہ سے دیوار بھی خراب ہو جا رہی تھی اس كے بعد اچھا بیچھا بھی نہیں لگتا تھا لیكن جب سے میں نے ہیمر كو لیا ہے تو اس میں ایک اچھا سا فیل ہوتا ہے كہیں بھی ركھنا ہو جتنی جگہ میں لینا ہو بس اتنی جگہ پہ اس كو بہترین سے پكڑے رہیے اس میں اچھے سے سوراخ ہو جاتا ہے بڑا اچھا سا لگتا ہے